जों मैगं थाइगं लायनाया बिदनो सापर पकिरा शिलं सालाकाथि बेफोरनिफ्राय लाबोनायखौ जों बायसनानै लाइफिनो लायनायाव जों बिदिनो फारलायाव तिनस' गाहाम सारिस' गाहामनि लाबोयोब्ला जोंहाबो बहाय बिदिनो साराय सारिस' तिनस' बेफोरबादिनि फानफैफिननांगौ जायो फारला हिसाब फवा हिसाब फाब्लाथ' एस बांसिन जानाय जाबाय आरो जों बेफोरनिफ्राय मैगंखौ मनायाव सोनानै लाबोनांगौ आ बिराद खस्थ' जाबोयो गारि सिट सिम लाबोनांगौ आ जों आखायजों लाबोनांगौ ससे खिनिखौ आखायजों लाबोबाय ससे खिनिखौ जोङो रिक्साआवफोर मोनब्ला रिक्साफोरजों लाबोबाय मैगं थाइगं लाबोनायाबो जों मोना मोननै मोनथाम ल' नङा जों लाबोनांगौ आ खस्थ' दङ' ना थिखोनो हाया हाया लाबोनांगौ जोङो गारि सिटसिम लाबोनांगौ आ बिसिबान माब जायो आखाय आथिं साजोबनाय बेफोरबादि जाजोबो मैगंफोरनि दामाबो दा जों माबा खालामबाय ना जों आर गामिफ्रायबो लायबावयो सोरबा सोरबा लकेलफोरनिबो जायो होनो ना लकेलफ्राव जों मैगं नागिरो आर लकेलनि लाबोनायखौ जों लाखियो थाइसे थायनै खम बिसोरबो बिदिनो केजि आव पन्सास साइथ थाखा गाहाम होनो जोङो बेफोरखौ एसे खम खालामनानै लाखिबाय बे लकेल जाग्राफोरनो जों बिदिनो थाइसे थायनै माबा लाखिबाय आरो आमफ्राय गावसोरबो लकेलखौ मिन्थिखायो ना लकेल मैगं आ माबायदि जों गामि गामि नागिरनाय जायो आरो बिदिनो साइखेलफोर दंब्ला लांबाय रोंनायफ्रा जोंथ' दा साइखेल रोङा नालाय एखमब्ला नारनायखो लाङो बिदिनो खुमब्रा फिथाय बायदिसनाखौ नारनानै लाबोबाय बिसोरखौ साजायनानै गालांनानै ओइबासिनो गामियाव हाबहैनोसै लकेलफोर लाबोनो बिदिनो मोनबोब्ला लाबोबाय बेलासि आथिं टाइमफ्राव फानफैबाय आरो बिदि जाहैबाय